कोंकणी भाशेंत आमकां खेळ खेळ तियात्र तियात्र नाटक रणमाले धालो जागर हे तरेचे सगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोपाक मेळटा आनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमची भास फुडें सरता त्या भाशेचे वांगडा आमचें सांस्कृतीक दायज लेगीत फुडें सरिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा